अंजी अंजी बैट लेई लैओ साढ़ा

कंपनी दा बैट ऐ अच्छी कंपनी ऐ बड़े बड़े प्लेयर लैंदे न बैट

बड्डे प्लेयर बड्डे लैंदे बच्चे लैंदे निक्के

अरे इत्त दौ ज्हार रपेआ दौ ज्हार अच्छी कंपनी दा ऐ कोई इंया थोह्ड़ी ऐ आं बड़ी लकड़ी कशमीरी लकड़ी लग्गी दी ऐ

हफ्ते तगर

आं बड़ी अच्छी कंपनी ऐ